गर्मी मौसम बहुते अच्छा रहैत छै बहुते मस्त लागैत छै कहीँ जाइत छियै गर्मी मौसममे फले फूल भेलै आमे भेलै कटहर भेलै लीची भेलै अङ्गूर भेलै सभ फल होइत छै कहीँ जाइत छी घुमयले तऽ जेना कतहु गेलियै कुतुबेमीनार गेलियै बहुते मस्त भेलै भरि दिन रहलियै कोनो गर्मी तर्मी खूब मस्तसँ गुजरि गेलै खुब मस्त लागलै ओतय फेर निकललियै कतहु कतहु गेलियै बहुते सुन्दर लागलै गर्मी मौसम बहुते मस्त रहैत छै हमरा की सभ बहुते आदमीकेँ लागैत छै गर्मी मौसम मस्त लागैत छै कहीँ जाइत छै कहीँ जयबाक रहैत छै रहैत छै तऽ बढ़िआँ लागैत छै कहीँ जाइत छै तऽ अपना सभचीज ध्यानसँ राखैत छै सभचीज करैत छै अपना जाइत छै कहीँ तऽ गर्मी नहि लागैत छै लोककेँ पंखा लागल रहैत छै पङ्खा रहबे करैत छै तऽ गर्मीमे गर्मी कोन मस्त रहैत छै गर्मी